मैथिलीक भाषा अपना आरके एक अच्छा भाषा छै आओर मैथिलीक आइ काल्हि जे छै लोक अपना आरके अथीमे नहि सिखबै छै लेकिन मैथिली भाषा सुनैओमे बहुत सुन्दर लागै छै मैथिलीक भाषा जे कतहु बाहर जाइ छै जेना की कहै छै दिल्ली पंजाब आओर अपन भाषा जे बोलै छै तऽ ओनुक्का लोककेँ समझ नहि आबै छै जे की बोलि रहल छै लेकिन मैथिली भाषा ओ भाषा छियै जे सुनयमे बहुत सुन्दर लागै छै आओर इसकुल कॉलेज आओर हर जगह जे छै मैथली भाषा आइ काल्हि मतलब नहि विद्यार्थीकेँ नहि बच्चाकेँ सिखायल जाइ छै आओर मैथिलीके मैथिलीके जे की कहै छै लेखक छियै ई भाषा सिखबैक लेल हर तरहसँ ओ उजागर करय लेल चाहै छै जे मैथिलीमे किछु सीखय आओर मैथिली भाषा अपना आरके मतलब गाँवमे जे छै बच्चा सीखै छै आओर मैथिली भाषा बच्चासँ लए कऽ हरलोग जे बोलै छै तऽ सुन मैथिली भाषा बहुत सुन्दर लागै छै सुनयमे आ की कहै छै मैथिली भाषा छियै जे मतलब जे अपना गाँव आरमे रहै छै हर तरहके लोक ई भाषाकेँ समझि जाइ छै आओर मैथिली भाषामे बहुत चीज आइ काल्हि मतलब जेना भोजपुरिएमे छै मैथिली भाषामे जे गाना गाबै छै आओर मैथिली भाषामे जे पढ़बै छै मैथिली भाषामे जे हर चीज करै छै बहुत सुन्दर लागै छै आओर मैथिलीक भाषा बाजयके लिए हर लोककेँ सीखना चाही आओर मैथिलीसँ जेना अपना आरके देहातमे छियै तऽ मैथिलीके बहुत प्रयोग करै छियै ई भाता भाषा आगाँ बढ़ाना चाही आओर इसकुलो कॉलेजमे जे छै विद्यार्थी सभकेँ मैथिली भाषा सिखाना चाही मै मैथिली भाषा छियै जे आपन बिहारके बहुत गौरव भाषा छियै आओर आगाँ बढ़ान बढ़बैके लेल ई भाषाके इस्तेमाल करना चाही मैथिली भाषासँ बहुत किछु सीख मिलै छै आओर मैथिलीमे बोलयके लिए जेतना भी भोजपुरी भाषा छै तेना आपन मैथिलीके भाषा छै मैथिलीमे हरतरहके शब्द सुनयमे बहुत सुन्दर लागै छै एहि लए कऽ मैथिली भाषा अपन गाँवके भाषा भेल जे सुनयमे बहुत बढ़िआँ लागै छै तऽ मैथिली भाषा सिखाना चाहिये हरतरहके अपनो बाल बच्चाकेँ अपनो हर तरहके लोककेँ एहि लए कऽ जे छै हमरा आरके मैथिली भाषा सुनयमे बहुत सुन्दर लागै छै और मैथिली भाषा कतहु जाइ छियै तऽ अपन मैथिली भाषासँ आदमी पकड़ि लै छै जे ई कोन कोन कहाँके लोक छै आओर किस तरहके लोक छै मैथिली भाषा बहुत सुन्दर शब्द सुनयमे लागै छै आओर मैथिली भाषाके प्रयोग हर तरह करना चाही